میرا ایک ایسا سفر تھا میرے دادا ڈیتھ ہو گئے تھے اور میرے کو ایمرجنسی میں جانا پڑا تھا اور میرے کو میں نے پہلی بار کیونکہ میں ہمیشہ ریزرویشن میں جاتی ہوں تو کبھی میرے کو نہیں تھا معلوم کہ کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا ہے ود آؤٹ ٹکٹ اگر چڑھ جائیں تو ہمیں چار بجے خبر آئی تھی اور ہم یہاں سے سات یا آٹھ بجے نکلے تھے اپنی ٹرین پکڑنے کے لیے اور ہم وہاں گئے اور ہم جا کے ایس ون میں بیٹھ گئے اور پہلی سیٹ تھی ہماری ہم بیٹھ گئے ہماری تو کوئی سیٹ ہی نہیں تھی وہاں پہ ایک آنٹی تھیں دو انکل آنٹی اور ان کا ایک بیٹا تھا انہوں نے ہمیں بیٹھنے کی جگہ دی اور انہوں نے ہمیں سونے کی بھی جگہ دی آنٹی نے مجھے اپنے ساتھ سلا دیا اور میرے پاپا آنٹی کے بیٹے کے ساتھ سو گئے وہ آنٹی تو بہت اچھی تھی اور ہمیں ہم بھی وہاں پہ اڈجیسٹ کر کر رہے تھے تاکہ آنٹی کو کوئی دقت نہ ہو یا پھر کسی اور کو بھی کوئی دقت نہ ہو ہم نے اڈجیسٹ کیا اور کافی اچھی سے ہم نے اپنے سفر کاٹا کیونکہ آنٹی بہت اچھی تھی اور انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی اس لیے ہم اور جیسے سے اپنے سفر کاٹے لیکن ہاں اڈجیسٹ کرنا پڑا ہمیں کیونکہ آج سے پہلے ہم کبھی بھی ودھ آؤٹ ٹکٹ نہیں گئے تھے فسٹ ٹائم میرا ریجرویش ریزرویشن نہیں تھا